पैन्ट खरीदे थे हम पैन्ट जीन्स का था ब्लैक कलर का और उसमें चुस्त नहीं था ठीक था पैन्ट का दाम भी अपना उचित मूल्य पर मिला कपड़ा बहुत अच्छा था पैन्ट का कलर भी नहीं जाता था पैन्ट हमारे लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण था वह पैन्ट पहने थे हमको अच्छा लगता था और सुन्दर भी देखने में लगता था पैन्ट वह पहनने में अच्छा था पैन्ट का